हैलो अंजी अंजी अंजी तुस कुन्न बोल्ला नै अच्छा अंजी अंजी बोल्लो आं जी आं जी आं हां बोल्लो अंजी अंजी अच्छा अंजी अंजी अच्छा आं ऐ इक्क दौ दिन दा कम्म ऐ फिर बेह्ले ऐ अंजी अंजी ठीक ऐ आं ओह् कल्ल परसों चक्कर लाई ओड़गे नी ते दिक्खी लैगे जगह ते कन्नै समान लखाई ओड़गे बड्डा कम्म म्हाराज ठेके पर दिक्खी लैगे फुटें दे स्हाब कन्नै होंदा

चलो ठीक ऐ दिक्खियै करी लैने आं गल्ल कल्ल घर ओह् दिक्खी लैगा में शामीं घर में थाह्नूं मिलना ते करी लैनां गल्ल ठीक ऐ आं जी आं जी ठीक ऐ